हाँ बोलिए सर कौन बोल रहे अच्छा हाँ चिंटू के पापा हाँ बोलिए

अच्छा कल चाहिए थी छुट्टी

अच्छा हाँ हाँ हाँ नहीं तो छुट ये दो तारीख है लेकिन भैया यार सुनो तो सही इस बीच में अगले मंथ में इनके बच्चों के पेपर हैं क्या ये बोल रहे

अगले महीने अपने पाँच तारीख से ही हैं फिर क्या है बच्चों पर थोड़ा सा ये हो जाएगा न पढ़ाई में लॉस तो इतना लंबा क्यों ले रहे हो जैसे शादी दस तारीख की है तो आठ तारीख को दो दिन की ले लो और चले जाओ और आ जाओ वापस

नहीं वो तो हम करवा देंगे ऑनलाइन क्लास वगैरह लेकिन क्या है ना वहाँ पर थोड़ा डिश्टब भी होगा और रही बात अब ज़्यादा ही एमरजेंसी है तो फिर यार एक काम करो पाँच दिन की ले लो है न

दस दिन ज़्यादा हो जाएगा बच्चा फिर वैसे में आप ही आप आप भी कहोगे कि बाद में हाँ हाँ हाँ हाँ ऐसा कर लो ठीक है तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ भैया यह पढ़ाई में फिर आप ही कहोगे नहीं है न बिल्कुल बिल्कुल